असांजे खेत्र में कला और शिल्प खेत्र राज्य जे अन्यनि सेक्टर में ॾाढो प्रभावित कंदो आहे की जीअं जेको बि हले थो नयों नयों फैशन अचे थो असांजे में असांखे पतो कीअं पवंदो आहे की जॾहिं असां फिल्मनि में ॾिसंदा आहियूं की हीरो हीरोइन कहिड़ा कपिड़ा पाता आहिनि कहिड़ा बाक़ी कहिड़ा हीरो हीरोइन कपिड़ा पाइनि था मेग्ज़िननि में फिल्मनि में कहिड़ो हले थो असांखे हुन खे ॾिसी करे नईं नईं डिज़ाइननि जो ख़बरु पवंदो आहे जेको असां और ठाहे करे करे पंहिंजे खेत्रनि में माण्हू बि उहो ई पाइण लॻंदा आहिनि जॾहिं नयों फैशन पहिले पहिले ईंदो आहे त पहिले फिल्मनि में हीरोइना पाईंदी आहिनि पोइ लेडिस वग़ैरह हुन खे कॉपी करण जी कोशिशि कंदी आहिनि त उहो मार्केट में ॾाढो हलणु लॻंदो आहे नईं नईं डिज़ाइनियुनि बि पहिले फिल्मनि सां ई टेस्ट थींदी आहिनि हाणे जॾहिं फिल्मनि में नयों अची वेंदी आहे डिज़ाइना फैशन त हुन फैशन खे माण्हुनि ताईं पुॼाएण लाइ मैग्ज़िननि में टीवी में विज्ञापन ॾींदा आहिनि जंहिंसां माण्हुनि खे ख़बरु पवंदी आहे की इहे नयों मार्केट में हले थो त माण्हू हू ख़रीदंदा आहिनि हाणे असां उहो ठाहींदा आहियूं जेका माण्हुनि खे खपे रहंदा आहिनि त असां मैग्ज़िननि में विज्ञापन में ॾिसंदा आहियूं पोस्टरनि में ॾिसंदा आहियूं बैनर वग़ैरह लॻियलु रहंदा आहिनि रोडनि ते हुननि खे ॾिसी करे असांखे ख़बरु पवंदी आहे की माण्हुनि खे छा वणे थो छा फैशन हले थो त हुन हिसाब सां अॻिते फैशन वधंदो वेंदो आहे की जेको फिल्मनि में आहे या जेको विज्ञापन में अचे थो त माण्हू उहो वधीक ठाहींदा आहिनि जेको माण्हुनि खे खपे जेको लेडिस पाइण चाहिनि थी जेका जेन्ट्स पाइण चाहिनि था फिल्मनि में हीरो हीरोइन खे ॾिसी करे